मैं मेरे बेटे को कम से कम एमए पढ़ाना चाहता हूँ जिसका कारण है कि वो उसे अच्छी शिक्षा मिले ताकि आगे जाकर के उसे अच्छा काम मिल सके कार्य कर सके बिजनेस कर सके और उसे अच्छी नॉलेज हो सके ताकि उसको आगे जाकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े